हैल्लो हां जी नमस्ते जी केह् हाल ऐ थुआढ़ा अच्छा अस भाई बड़े साढ़े साढ़े इत्थै बूह्टे शूह्टे लग्गे दे उं'दे उं'दी लकड़ी बड्ढने होन्ने अस बैट बड़े शैल बनान्ने होन्ने हत्थ कन्नै बनान्ने होन्ने साढ़े बैट इत्थै बड़े सारे बूह्टे न अस दी बी लकड़ी यूज करने होन्ने जिन्ने साढ़े इत्थै बूह्टे ना साढ़े कश्मीर बिच अस सारे दी लकड़ी लेई लेइयै तै अस शैल शैल बैट बनान्ने होन्ने तुसै लैना इक बैट छे सौ रपे दा

तुस तुस मेरे नै मिलेओ नी वे तुस इद्धर आयो वे इद्धर आयो फ्ही मैं तुसें सनागा मैं ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ फ्ही तां